थावनाव थानाय समावथ' गोदो आं फरायसालियाव फरायनाय समाव बिजाब बाख्रिनिफ्राय आं गोबां बिजाबफोर फोर फरायबोदों आरो आङो बिजाबफोरखौ नबेल आरो सर्ट स्तरिफोरखौ फरायनानै बांसिन गोसोखौ गोजोनाय मोनो मानो होनोबा बेव गोबां ओह अनसाय जाथावना बा गोजोनथावना सुंद' सल'फोर बा नबेलफोर सल'माफोर थायो बेफोर सल'माफोरनि गेजेराव आङो जेरै हायनामुलि मैहुर जुजायनि अर मन्जु बाला देबि बायदि बायदि सुंद' सल' बा सल'माफोरखौ आङो जोबोर फरायनानै मोजां मोनो हायनामुलियाव सासे आइजोआ सासे हौवानो हायनामुलि होनानै बरायना लानाय मोनसे नुथाइ बा दङ बे बेफोरखौ आङो फरायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो बेबायदिनो सुंद' सल'फोर गोबां दङ जायफोरखौ आं फरायनानै आंनि गोसोखौ गोजोन्नाय लानो हायो बा गोजोन्नाय मोनो बेफोरबायदिनो गोबां सल' एबा सुंद' सल'फोरखौ आङो बिजाब बाख्रिनिफ्राय फरायबोबाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गामि गफायाव बांसिनै बिजाब बाख्रिफोरखौ नुनो मोन्नाय जाया बेनिखायनो जों फरायसालियाव थानाय समावनो गावनि गावजे बिजाबखौ फरायनानै गोजोन्नाय मोनोबा मोजां मोनो बेफोर बिजाबफोरखौ बिजाब बाख्रियाव थांनानै गावनि नांगौ बिजाबखौ लानानै फरायनाय बिफोरबायदि खालामनाया मोजां मानो होनोब्ला गावनि गोसोखौ गोजोन होनोब्ला बा गावनि गोनांथि बा गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय गावनि मोजां मोन्नाय बिजाबफोरखौ जों फरायोब्ला गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो थिग बेबायदिनो आङो बांसिनै सल'मा सुंद' सल' बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ आङो फरायनानै मोजां मोनो आरो बेबायदिनो अस'मिया राव थुनलाइनिफ्राय राव सोलायनाय दुखन भरि बेफोरबायदि सुंद' सल'फोरखौ आङो फरायनानै जोबोद गोजोन्नाय बा मोजां मोनबोदों बे दुखन भरि सुंद' सल'आवबो सानै मानसिनि आइथिंखौ रुजुनानै दिन्थिनाय बे सुंद' सल'खौ बिदिनो मोन्नाय जायो